जी बोलिए चप्पल किस कम्पनी की लीजिएगा पैरागॉन फ्लाइट का जी पैरागॉन का हमारे पास पैरागॉन का है ई फ्लाइट का है आप कितना नम्बर पहनते हैं छः नम्बर हाँ और कलर कौनसा रहेगा ब्लैक कलर का अच्छा तो वह कैसा मने पूरा प्लेन होना चाहिए या उसमें कुछ डिजाइनदार कुछ ऊपर से होता है ना जो पूरा ब्लॉक होता है या ओपेन होता है अच्छा पीछे हील होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल स्लिम एकदम अच्छा और कितना रेंज कितना रहेगा चार सौ थोड़ा सा और आप अपना जो है से रेंज बढ़ा सकते हैं तो इसी कम्पनी की बहुत बढ़िया चप्पल जो हमारे पास है अगर आप कहें तो हम उसका जो है सो आगे उसका विवरण दे सकते हैं बाटाक्ट आएगा तीन हज़ार में मिनिमम रेंज का चप्पल तो देखिए चप्पल कोई सा भी हो चप्पल पैर में पहनना है मुड़ी में पहनना नहीं है उसको चाहें बाटा लीजिए चाहे टाटा का लीजिए इसलिए जो अपना जेब एफर्ट करे वही लीजिए बाटा से बढ़िया बढ़िया हाँ नहीं नहीं बिना हिल का भी है हील तो और कल आजकल में फैशन चल गया है हील तो ऐसे भी जो है से तो इसीलिए ना आपको बोलें जो बाटा में आप कहे जा रहे हैं बाटा का खाली नाम बिक रहा अब फ्लाइट का लीजिए पैरागॉन का लीजिए अभी एक से एक चप्पल जो है सो आ रहा है फ्लाइट का पड़ जाएगा आपको सौ रुपया के आसपास कलर जो है से एक नम्बर कलर देंगे उसमें ऊपर से दो फीता चलेगा और आपका जो है सो अंगूठा है उ ब्लॉक होगा पूरा ओपेन नहीं रहेगा आ पीछे से अगर आप कहिएगा आप पीछे से हील की तरफ से पीछे से बेंड भी हो सकता है अपनी चप्पल पीछे से नहीं बांध दिया जाता है ताकि उ सेंडिल टाइप की हो जाता है आप सेंडिल टाइप का लीजिएगा कि सीधा अच्छा सीधा घुसाए चल दिए अच्छा तो ठीक है आपका सात सौ आठ सौ रुपये के समथिंग पड़ेगा अगर आप एफोर्ड करते हैं क्या ठीक है चप्पल ठीक है या मने दुकान पर कौन से दुकान पर आइए कहाँ है दुकान हमारा अरे हमारा दुकान कहाँ है आप देखे हैं दुकान